दाखालि खारग्रा जुथा बायनाया खोब गाज्रि जाबाय

सलाबो थाब गाज्रि जादों आरो लेसफोराबो गाज्रि जाबाय माखासे आथाफोराबो गाज्रि जाबाय आरो सुथेनायफ्राबो गेंफोरजोबबाय